हेल'

आङो दरजानि दरजाखौ खेवनो हायाखै आङो माबोरै खेवो हानि हुगखौथ' आं खेव खेवगासिनो आमफ्राय खेवनोनो हायाखै माबोरै फांनानै गालांखो नोंलाय आङो सिंनि हु हुगखौल' मारिदोंमोन आमफ्राय आं दा ओरै बोबाबो बोबाबो खेवनोनो हायासै माथो एसिबां दहायनिफ्रायनो आङो ट्राइ खालामबाय आमफ्राय खेवनोनो हायाखै माथो माबोरै खेवो नों एसे खेवना होफैबा जागौ मोन्ना आं दा बाहेरायाव थांथारनांगौ बाहेरायावनो थांथार नांगौमोन आंदा नै दहायनिफ्रायनो आं ट्राइ खालामगासिनो खेवनो आमफ्राय नाथाय हायाखै अरके थारनानै दङो आहाथ' दा नै बेलेखआव थांथार नांगौमोन्ना दरजाखौ खेवथार नांगौमोन दहायनिफ्रायनो एसिबां ट्राइ खालामबाय आं खेवनो जुजिगासिनो जुजिगासिनो खेवनोनो खेवनोनो हायाखै माथो दहायनिफ्रायनो ओरै जा हुगखौल' खे मारिदों आङो नै सिंनि हुगखौल' मोनसेल' मारिबावदोंसो आं मोन्नै मानि मारिबाथ' माबोरै जाखो दहायनिफ्रायनो खेवनो ट्राइ खालामबाय दं आङो खालामबाय दं आमफ्राय दासिमबो दर्जायानो गेवला दे थाब फैबानो जाबाय होमबा दे होनबा दोन्थबाय दा फै थाबनो दे होमबा